हैलो नमस्ते बस मड़ो खरे तुस सनाओ केह् करना मड़ो कम्म बी करना कम्म निं करचै ते घरै आह्ले जीन बी निं दिंदे निं आं आं इनेंगी चाहिदा कम्म कल्ल मड़ो केह् सनांऽ तुसेंगी कल्ल में फुलकै निं बनाए आइयै मिगी पुच्छा दे हे कल्ल फुलकै कीऽ निं बनाए ते में आक्खेआ लक्क बड़ी पीड़ होआ दी ते आक्खा दे हे केह् होइया फुलकै बनाने हे ते लेटी जाना हा में आक्खेआ कनेहा मर्द ऐ एह् एह् निं कुसै दे दुख दर्द समझदे न अच्छा में फोन कीता हा तुसें जाना उत्थें ब्राह्मणें दे घर उत्थें अज्ज ओह् ऐ ना सत्संग तुस सोचा दे दपैह्रीं होना एह् ते शामीं होना उसलै तगर तुसें आई जाना बापस उन्ने तकर में सोचा दी ही थोह्ड़ी सबेल्ला जंदी ही त्रैऽ बजे ते उत्थें कम्म कराई औंदे कल्लै ई साढ़े बी ब्याह् होना ते एह् चैार बजे आई ही ते में पंज बजे जन्नी आं ते थुआढ़े ब्हाना बी होई जाना कि में सूत्तरै गेदी ही मेरे कोल ओह्बी ब्हाना निं की में कोह्दे सूत्तरै ई गेदी ही में आह्गी थुआढ़े कन्नै ते थुआढ़े बारै बी सनाई ओड़गी ना की नुहाड़ी भैनूं दे घर सूत्तरा ते ओह्दे घर गेदियां न ओह् आं अगर आई जाह्गे ते में पैह्लें चली जाह्गे ते में उनेंगी पुच्छना की उनें जाना ते केह् होये दा थुआढ़ी भैनूं घर आं ते फिर मबारखां न थुआढ़े घर कंजक आई दी आं चलो फिर में त्यार होनी आं ठीक ऐ फिर